नमस्कार प्रणाम सबजी लै के छै सबजी सबजी कोन होइत छै करैला कत्ते छो दए दहो सभे एहिजा नहि आबि सकैत छै करैला तोइ कहाँसँ बोलैत छौ हम पोखरियासँ बोलैत छी हम बिसो किलो लऽ लेब बिसो किलो हँ हँ लए लेब पऽ पचास रुपए देबहो पचास रुपए देबहो नहि पचास रुपए पोसैतै

आब बीस किलो दश बीस रूपा कम करबहो कि किलो पर कम करबहो दश बीस रूपा किलो पर बीस गो रूपा कम करबहो तऽ केना होयतै खर्चा तऽ होयबे करैत छै आदमीके नहि बचतै तऽ कथी लऽ लेतै लोक भीड़ तऽ छबे करै लेकिन घाटा जे अगला आदमीके नहि पोसैतै ओ केना लेतै दोसरासँ समान बीस किलो पर बीस गो रूपा छोरबहो तऽ केना होयतै बीस गो रूपा एक किलो पर एगो रूपा छोड़बहो तो

खाली भिं करैले छऽ बैगन छो ओ केना दै छो तऽ सँ पैकारी पैकारी कए रुपए चलै छो कत्तेक छौ बैगन बैगन लेबै सात आठ किलो सात आठ किलो हँ बैगन कऽ बैगनो भी